नमस्ते नमस्ते ऐसा है वकील साहब कि हम परेशानी में फंसे हैं भाई हमको एक बढ़िया वकील चाहिए कुछ ज़मीन का मेटर चल रहा है तो आपसी विवाद है तो उसको सोच रहे हैं कि कैसे सास बहु का पारिवारिक चीज़ है हाँ उसमें हाँ तो भाई तो आपकी फीस कितनी है वहाँ पर मुलसफी का काम है और कुछ फौज़दारी का भी काम है

है नहीं आप वैसा फ़िर महँगाई का ठीक है वकील साहब लेकिन अब फीस कितना आपका है नहीं हाँ हाँ ठीक है लेकिन भाई आप ऐसा है ना कि यह ठिका का मुकदमा चलेगा ना साल दो साल तीन साल चलेगा यह कब तक चलेगा जब तक नहीं उसकी कोर्ट सुनवाई होगी तब तब तक वह चलेगा ना ठीक है पैसा काम होता है तो अब हम आपके यहाँ आएँगे जल्द से जल्द और दोनों जगह तहसील में एक भी काम आप करती हैं तहसील का भी फौज़दारी का भी मुंसफी का भी है तीनों काम आप देख लेंगे चकिया तहसील का काम है कुछ कुछ काम है खारिज दाखिल का भी है खारीज दाखिल करवाए हैं जो जमीन ऊ लिखे हैं लिए हैं बनाना उसका भी है और कुछ आपसी मेटर है उसका भी है अब आप सब फाइलें आपको दिखाएँगे हाँ

हाँ हाँ हाँ भाई पैसा का काम है अरे दो चार साल का मेटर ना हुआ वह कितना मतलब कितना कि समझ सकते हैं कि को ले लेते हैं कभी फँसा लेते हैं हाँ फंसाने के बाद दौड़ाएँगे कि कल आइएगा परसो आइएगा हाँ तो आप समझ लीजिए कि कोई काम करने के पहले आप हो जाइए कि नहीं हम काम आपका कर देंगे

हाँ तो पर चार चार्ज चार्ज कम रखिएगा हिसाब से तारीख वाइज़ है ना हाँ तो भाई पाइस पाइस लगेगा लेकिन जो जेन्यूइन है वही ना होगा आप मतलब की हाँ वह अधिक से अधिक पाइस हाँ हाँ हाँ ठीक है लेकिन हम आएँगे आपके यहाँ वकील साहब ठीक है ना हाँ हम आएँगे अब देख लीजिएगा ठीक

ठीक है ठीक नमस्ते